आं गस्ला सुनो थाखाय दै आरो दिटारजेन्ट फावदार बाहायो गुबुन बोथोरनि थासारियाव आंङो फांखायावहाय आंनि गस्लाफोरखौ फोराननो नाजायो गोबां बुरजा दै बाहायनायखौ होब्थानो थाखाय आंङो थि बिबांनि दैखौल' दिटारजेन्ट लगायनायाव एबा सि सोमनायाव बाहायो आरो बेखौ आबुङै गाहामै साफा खालामखांनायनि उनावसो दिटारजेन्ट पावदारफोरखौ आबुङै गारगारनो थाखाय आंङो दैखौ बाहायो बेबायदियैनो आंङो दैखौ सेभ खालामनो नाजायो